नमस्ते मैम तो बताइए क्या सेवा हम करे कैसा मोबाइल चाहिए कितने की कितने तक का अरे दस से पंद्रह हजार तक का मिल जाएगा बढ़िया आई फोन भी मिल जाएगा अच्छा ठीक है यही लीजिए ठीक है आप आइए दुकान पर तब हम रेंज लगाकर सही से आपको बताएंगे अब दूर दूर से बात करने से क्या फायदा है जब आप दुकान में आएंगे देखिए देखिए पहले समझिए सोचिए तो हम रेंज भी अब कम कर सकते हैं दहिने साइड में ठीक है आना ओर कोई सेवा ठीक है फिर आ जाना दुकान पर नहीं नहीं आप आएंगे तो हम यहीं रहेंगे आप देख भी लेना दुकान भी देख लेना हाँ ठीक है आना जरूर आना ठीक है अरे दुकान पर ये चार्जर लीड सब कुछ है मोबाइल कुछ अपना सिस्टम सबकुछ है

हाँ मैम तीस हजार का फोन पड़ेगा आपका बीस हजार का लोन वोन सबकुछ हो जाएगा ठीक है नमस्ते मैम